हांवें प्रे होप एण डोंट वरी ट्रू स्टोरीज ऑफ पाद्र पियो हें पुस्तक डिएन एलन हांणी बरयल्लें वाचलां आनी ह्या बूक ह्या पुस्तकान बरोवप्यान पाद्र पियोचे खऱ्यो घडिल्ल्यो खबरो काणयो बरोन दाखोड केल्यात आनी हातून ताचें जिवीत स्पश्टपणी दाकोन दिलां आनी कशें पोरी सादेपणान हो मोनीस ह्या सोंवसारांत जियेलो मागण्यांतल्यान कशे भाशेन ताणें जायतें बरें काम केलें आनीक कशे भाशेन ताणें लोकाक मागण्यां वरवीं देवा मऱ्यान पावोयले हे गोश्टी ह्या बुका ह्या पुस्तकान खूब दाकोन दिल्यात आनी तो वाचल्या उपरान अशें म्हाका दिसलें की मागणें करून आमी देवा लागीं सरतात आनी मागण्यांतल्यान आमच्यांनी दुसऱ्यांक देवा म्हऱ्यान पावोवंक शेकतात मागण्या मागणें करून देवाक आमी लागीं सरून देवा कडल्यान आमकां जायते बेंसांवां मेळटात